क्या आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं जी मैंने आपको मैंने न अभी कुछ समय पहले एक ऑर्डर किया हुआ था मैंने छोले कुल्चे और चाऊमीन ऑर्डर की थी तो मैं जो ऑर्डर है उसे रद्द करवाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस ऑर्डर को रद्द कर दें क्योंकि बात यह है क्योंकि मैं अभी घर पर मुझे अचानक मेरे ऑफ़िस से कॉल आया है और मुझे अचानक जाना पड़ रहा है वैसे तो आज मेरा अवकाश था किंतु अभी अभी मुझे मेरे ऑफ़िस से कॉल आया कुछ ज़रूरी काम उन्हें आ गया है तो उसके लिए वजह से मुझे अभी अर्जेंट में ऑफ़िस निकलना पड़ रहा है उस वजह से आपका जो ऑर्डर है वह मैं नहीं ले पाऊँगी और बात यह है कि अभी घर पर भी कोई भी अवैलेबल नहीं है कोई भी उपस्थित नहीं हैं घर में तो कोई भी इस ऑर्डर को नहीं ले पाएगा तो मैं चाहती हूँ कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें क्योंकि आपका यह ऑर्डर हम तक नहीं हम रिसीव नहीं कर पाएंगे